ویسے تو میں نے بہت سفر کیا ہے اپنی بائک سے بہت جگاہوں پر گیا ہوں بہت سے چیلینجوں کا میں نے سامنا کیا ہے ان میں سے ایک چیلینج یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ نینی تال کے لیے نکلا اپنی بائک سے راستے میں بہت لیٹ ہو چکا تھا میں اور وہاں ایک جنگل پڑتا ہے بہت خوفناک جنگل ہے میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرا بائک کا ٹائر جو تھا وہ پنکچر ہو گیا آس پاس کوئی بھی نہیں تھا مدد کے لیے میں دس پندرہ منٹ ایسے ہی چلتا رہا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پھر اچانک ایک گاڑی والا آیا جس نے میری مدد کی اور پھر میں بآسانی اپنی منزل کو پہنچا اور راستے میں بہت لیٹ ہو چکا تھا تقریباً رات کے آٹھ نو بج چکے تھے پھر میں نینی تال پہنچا وہاں کھایا پھر میں اس کے بعد واپس آیا تو یہ میرا انسڈینس تھا جو میں آیا جو آپ کے سامنے بیان کیا میں نے